दाथ' बोथोरफ्रा खुनु थिख गैला आरो अखाफ्राबो बोथोर गैयै हायो ओमफ्राय जेरख'म माइ गायनाय समाव दै मोनला आमफ्राय माइ खोथिया फोनायफ्राव दै मोनला आमफ्राय अखा बांखाजों बिदिनो माइफ्राबो थैलाङो मोनै समाव आर एखमब्ला बोथोर गिबि अखा हायो बिदियावनो अखाफ्रा थिख गैला आरोखि ओमफ्राय इदिनो हाजो थाजो खुरखालाबायो हाब्रांफोर गालाबायो बोथोर गोयि खुनु थिख गैला दाबादियाव बोथोरा चेन्स जालांबाय आरखि बिफां थिफां गायब्लाबो नांगौ खिनियाव अखा मोनला थैहां बरफहां जाब्लासो एसे हालाबायो आमफ्राय बिनि सायाव जाहैबाय जोंना मेल्ला बिदिनो अखा बांखा थैनाय मुंनाय आमफ्राय जोङो बेखौ बिनि थाखायनो जों बिफां लायफां गायनो उसुबिदा जाबाय माइफ्राबो जोंहा गायनो उसुबिदा जायो ओमफ्राय इदिनो हाजोफ्राबो अखा हानानै खुरखालाबायो ओमफ्राय दै मारुसाफ्राबो नांगौ खिनियाव हाला मुं हाला इफोरो अखा थखाफोरजों गाज्रि जालाङो आरोखि माने नांगौआव मोनला नालाय मायफ्राबो बिदिनो गायनांगौ समाव दै मोनला खोथिया फुनायफ्राव दै मोनला बिदिनो बोथोर गिबि जालांजोब्बाय आरोखि दानि जुगा चेन्स गासिबो चेन्स जालांजोबनो हमबाय बेनि थाखायनो दा जोंहा बिराद खस्थ' जायो माइ थाइ गायनाय मानाय बेयाव आमफ्रायनो बेनि थाखायनो जोङो दा अखाखौ मोननो नागिरा गासिबो गाज्रि जालांजोबो आरो जोंना हाजोफ्राबो अखाजों गिसि खानानै एखमब्ला समाव गानानै लामा सामाफ्रा बन्द' थन्द' जायो बेफोरनो आरोखि आमफ्राय दा बेनि थाखायनो जोंहा बिराद प्रब्लेम जायो आरोखि बोथोरा चेन्स जालांबाय बेनो